मामोन एम्फौ फिसिनाय नों फिसिगौमोन नामा दे नोङो फिसिनोबालाय फिसानिफ्रायनो माबानांगोन आरो जोथोन लानांगोन मोजांहाय इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलै होग्रोनांगोन एसे फिसायाव ओमफ्राय देरबाथाय आरो एसे गोरा इन्दि बिलाइफोर होनांगोन आरो एसे गि गिदिरसिन जाहैबाथाय आरो इन्दि बिलाइआ थोस्लाबाबाथाय गाम्बारि बिलाइफोर गाम्बारि बिलाइ इन्दि बिलाइ नागिरनानै होनांगोन आरो थोबनो थाखाय आरो माबा थालिर बिलाइनि थालिर बिलाइ गोरानफोर मोजाङै माबा थाइजौ बिलाइफोर होना दोननांगोन आरो थाइजौ बिलाइफोर होनानै अह न' न' खालामना होनांगोनथ' आरो दान्दा खानानै दान्दा खानानै मोजाङै इन्दि बिलाइखौ खानानै आलायनानै हो होनांगोन आरो ओमफ्राय एम्फौफोरखौ बासिनांगोन मोजांहाय थिखांना होनांगोन इन्दि बिलाइयाव औ औ दामआ दा फवासेआव एक्स' गाहाम थांबाय आरो थोबहोनांगोन एसे गोबावैनो माबा जाजासिम मा होनो लाथा खाजासिम ओमफ्राय जिरनानै नोङो फानहैनांगोन आरो दामफोरालाय बिदिनो फवासेआव एक्स' सेरसेआव सारिस' गाहाम थांबाय फिथोबआबो दाम जाबाय दाना खमाव मोनला ना औ फाइखारिफोरनाव मालाय सोंना लानो हागोन बे फिथोबनि दामखो न'आव माजों जिरनानैल' फाननाय जायोदि एम्फौफोरखौ औ औ दे दे दे